जय झूलेलाल साईं कहिड़ो हाल आहे कीअं आहियो मां महिनो अॻु तव्हांजे दुकान तां हिकु चॉपर वरितो हुयो चॉपर कटर हुन जो कलर मूंखे ॾाढो सुठो लॻो हुन में जीअं त ॾह कलर हुआ जीअं त हिकु ॻाढ़ो हिकु पीलो हिकु साओं हिकु ऑरेंज हिकु डार्क मरून हिकु पर्पल हिकु वाङणाई त मूंखे हुन मां हिकु ॻाढ़ो कलर जामु पसंदि आओ त हुन ॻाढ़ो कलर में मूंखे उन जी शेप ॾाढी सुठी लॻी हुन जो जेको ग्लास हुओ हू बि ॾाढो सुठे क्वालिटी जो लॻो पर मां उहो वरितो त मूंखे उन में मज़ो न आहियो कुझु ई ॾींहंनि में उन जो जेको ब्लेड आहे उहो कटिंग करणु सुठो नथो लॻे उन जो कटिंग प्रॉपर नथो थिए ऐं हुन जी जेको मथां जो ॻाढ़ो कलर जो ढकन आहे उहो शेप त सुठो आहे बट हुन ढकनि में प्रॉब्लम आहे जेकी हुन जी डोरी आहे न डोरी उहो डोरी हीअं खिचण सां उहो डोरी टूटी थी पए जंहिंजे करे असांखे ॾाढो प्रॉब्लम थो अचे त मां तव्हां खे चवां थी त ढकनि ऐं जेको ग्लास जी क्वालिटी आहे उन खे अञां तव्हां सुठो कयो जीअं त प्लास्टिक थोरो हैवी यूज़ कयो मोटो प्लास्टिक हुजे त जीअं हुन खे उहो छाहे ड्यूरेबल आहे हुन खे असां जामु रफ़ एंड टफ़ली यूज़ कंदा आहियूं त हुन असां रफ़ एंड टफ़ यूज़ करण जे करे उन जी जेकी डोरी आहे उहा टूटी थी पए त असांखे ॾाढो प्रॉब्लम थिए थो त हुन डोरीअ खे तव्हां सुठी क्वालिटी में प्लास्टिक जे हैवी क्वालिटी में डोरी खे तव्हां ठाहियो ऐं कुझु हैवी प्लास्टिक जो जार हुन खे ठाहियो ऐं कुझु हैवी शइ जेकी हुजे सुठी क्वालिटी जी हुन ढकनि में अंदरि स्प्रींग जीअं हूंदी आहे उन स्प्रींग जी सुठी क्वालिटी हुजे थुल्ही मोटी त उन क्वालिटी जो तव्हां हुन खे रखो न त त हू यूज़ नथो थिए त असांखे ॾाढो प्रॉब्लम थिए थो त असांजी तव्हां खे रिक्वेस्ट आहे त ही जेको मां वरितो आहे त मुंहिंजी यूज़लेस में बिल्कुलु न आहे हिकु त हुन जी डोरी घणी घणी टूटी थी पए ठाहिण खां पोइ बि ॾाढा ॾींहं त लॻी वञनि हिन ॾींहंनि जे करे असां दुकानदार खे वञी करे ठहिराइण जे लाइ ॾियूं था लेकिन हुन खे जामु ॾींहं था लॻी वञनि त असांखे जेको घर में चॉपर कटर यूज़ थिए थो हुन में बि असांखे नुक़सान थो थिए त असां तव्हां खे हिकु रिक्वेस्ट था कयूं त जेतिरो थी सघे हुन जी क्वालिटी सुठी रखो जीअं डोरी जी एॾी सुठी प्लास्टिक जी क्वालिटी रखो जीअं उहो हज़ार दफ़ा यूज़ करण खां पोइ बि उहो टूटे न ऐं उन जो ढक्कन जी बि क्वालिटी अंदरि जेको स्प्रींग आहे उहा बि सुठी रखो जीअं उहो असां उन खे वॉश पिया कयूं या साबुण सां धोऊं था मलियूं था त हुन खे यूज़ था कयूं त उन जो कुझु बि स्प्रींग में पाणी बि अची वञे त कोई प्रॉब्लम न थिए जय झूलेलाल